सबसऽ पहिने तऽ सुरक्षाके दिकत होइ छै गावँ छोड़ू तऽ सुरक्षाके लेल दिक्कत होयत झपटमार गुरू केओ कानसऽ सोना छीन लेत केओ घड़ी छीन लेत केओ पोकेट सऽ पैसा छीन लेत पोकेटमार स कऽ डर सतबै छियै आ बिहारसऽ आगाँ चलि जायब मणिपुर चलि जायब नागालैण्ड चलि जायब तऽ सुरक्षा जे छै सुरक्षाकवच सुरक्षाके डर रहै छै या दू आदमी छी तखन तऽ ठीक छी आ असगर रहब तऽ के घड़ी छीन लेता आ के मोबाइल छीन लेत बाहर गेलासऽ आ ई अहाँके कएटा घटना घटलहन अहाँके महाराष्ट्रमे पञ्जाबमे सुरक्षाकवच जे छै यात्री के सुरक्षा नहि रहत तातक बाहरमे डर छै सुरक्षा लए कऽ जे केओ बुलै कमाए कऽ अबैया कतौ मोटरसइकिले घेर लै छै माने क्रिमनल टाइप के आदमी सब डल भए जाइ छै यथाबचक सुरक्षा तऽ चाही आ सुरक्षा नहि छै दू आदमी तीन आदमी नहि छै असगर पड़ल तऽ ओ छीन लेत सुरक्षा मेन भेल सुरक्षा जे डर भेल कनिएँ आगाँ गेलहुॅं बम्बइ दिल्लीसऽ बाहर चलि गेलहुॅं तऽ आदमी सब भेट गेल सब अपन जाइत भाइ तहन तऽ आदमी ठीक छी आ नहि तऽ असगरे परि गेलहुॅं तऽ ओ छीना झपटी भऽ जायत केओ मोबाइल छीन केओ किछु छीन लेत आ कए टा घटना आहाँ देखै छियै पेपर पर न्यूजमे ओ लोककऽ भोगऽ पड़ै छै